आं बेयाव थांफेरबाय थांनानै जोबोर मोजां नाङो जोबोद बायदिसिना बुस्थु गोदोनि एबा गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर नुयो जेरै जि जोम बायदि बायदि मुवा बेसाद नुयो बेनिफ्राय जोङो जायखौ मोजां मोननानै जोङो बायनानैबो लाबोनो हायो आरो बेफोराव गोबां बायदि बेसाद आरो आगजुफोर मुवा बेसादफोर नुनो मोनो आरो बेफोर जोंनि गोसोखौ बोनो हायो जायखौ जों नुनानै एबा मोजां नुनानै मोजां नाङो आरो गोबां जायगायावनो जों बेफोरखौ नुनो मोनो बायदि मिटिंफोराव आरो बायदि बायदि जायगाफोराव

खेबसेल' थांनो मोनफेरबाय आरो